बिहार में बहुत सारा पर्व है पर छठ पर्व सबसे महत्वपूर्ण है इसमें हम सब परिवार बहुत खुशी होते हैं बहुत ही अच्छा तरह से मनाते है इस परिवार के लिए भी हम जो है इस पर्व में बहुत बहुत हम लोग अपने आप प्रतिष्ठा और अच्छा साफ सफाई से इस पर्व को मनाया जाता है इस पर्व में निर्जला तीन दिन की उपवास होती है जिसमें हमारी सब परिवार को जो है सम्मिलित होता है और बूढ़े बच्चे सब इसमें खुशियाँ मनाते हैं और जो भी इनसे मन्नतें मांगो पूरा होती है और एक खास पूजा जो छठ पूजा कहा जाता है ये उगता हुआ सूरज और डूबता हूआ सूरज दोनों का पूजा होता है इसमें तो इसका साक्षात जो देखा जाए ईश्वर को तो सामने दिखता ही है जो हमें पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाती है तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छा ढंग से मनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पर्व भी यही है जिसको हम लोग मनाते हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी है और जैसे दशहरा हो गया नौ दिन का व्रत होता है इसमें जहाँ तक जितने भी अक्सर महिला अस्सी परसेंट महिला इसमें बिहार में जो है नौ दिन के व्रत करते हैं कन्या जमाया जाता है इसमें भी पूरी प्रतिष्ठा के साथ होती है ये भी पर्व हम लोग का बहुत ही अच्छा है नौ दिन का उपवास के साथ ये पर्व होती है और मकर संक्रांति इसमें भी हम लोग बहुत ही अच्छा से पर्व मनाते हैं इसमें दही चूड़ा लाई सभी चीज़ों का जैसे हो गया क्या कहता है चावल का लाई मुढ़ी का लाई धान का लाई चूड़ा का लाई बाजरे का लाई जेनेरा का लाई सभी प्रकार के लाई इसमें होता है और वो हम लोग इसको बहुत अच्छा से मनाते हैं सुबह चार बजे उठकर के सभी लोग नहाते हैं ऊपर वाले को प्रसाद चढ़ाकर के हम लोग सुबह चार बजे खाते हैं प्रसाद पाते हैं फिर सभी फैमिली एक साथ तो ये भी पर्व बहुत ही अच्छा है तो इस पर्व के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस पर्व में इतना अपनापन है कि इस पर्व को बिहार बहुत ही ज़्यादा माना जाता है उसी प्रकार चाँद का भी पूजा होता है इसको हम लोग चौड़ चंद बोलते हैं वो शाम के समय में पूजा होता है साल में वो भी पूजा एक ही बार होता है तो उसमें भी जैसे छठ में लगता है सब सामग्री उसी प्रकार से इसमें लगता है तो एक ही टाइम होता है वो पूजा शाम को जो घर के महिला बड़े बुजुर्ग जो भी होती है वो पूरा निर्जला उपवास रखती है और शाम को चाँद को देखकर के पूजा किया जाता है इस प्रकार से हम लोग अपना पूरा प्रतिष्ठा से बिहार का जो है बहुत सारा पूजा धरोहर ये सब हम लोग करते हैं तीला सक्रात हो गया जैसे मकर संक्रांति हो गई छठ पूजा हो गया दिवाली हो गया ये सब पूजा करते हैं बहुत सारा इत्यादि पूजा है जो बिहार एक अपने आप में बहुत ही अनुष्ठान हैं जिसके लिए कुछ कहने पे भी शब्द कम पड़ता है बिहार में इतना पूजा होता है और क्या कहें बिहार में भोलेनाथ का भी पूजा हम लोगों को सावन के महीने में होता है इसमें भी प्रत्येक सोमवारी को पूजा किया जाता है जो बहुत ही धूमधाम से होता है